हाँ हमें आपके पास कितनी साइकिल हैं

रेंजर वाली साइकिल चाहिए अरे अट्ठा चौबीस इंची की साइकिल होगी या अट्ठारह की मिल जाएगी कितना रेट है लगभग और यहाँ बच्चों की भी साइकिल मिलती है वह कितने तक कि है कै इंची ले

कै इंच की है उसकी छौ साइज छोटा होगी ना जी हाँ उसमें कौन सी कौन सी साइकिल है आपके पास अच्छा उसमें टायर कौन कौन से हैं अच्छा अच्छा ठीक ठीक और छोटे बच्चों की भी साइकिल मिल जाएगी ठीक है ठीक अरे हम ए वन की साइकिल लेना चाहते हैं तो ए वन में बच्चों वाली कितने की मिलेगी और गहले के लिए कितने में मिलेगी हम दो साइकिल लेना चाहते हैं एक अपने लिए लेना चाहते हैं एक बच्चे के लिए लेना चाहते हैं हम अपने लिए ए वन की लेना चाहते हैं और बच्चे के लिए रेंजर वाली साइकिल चाहिए छोटी वाली ठीक ठीक ठीक हाँ रेट मालूम हो गया चलिए ठीक हाँ हाँ हाँ फोन करेंगे हम बताएँगे आपको ठीक है दिवाली के समय मुझे चाहिए अब उसका अविनार्य है दो साइकिल तो अनिवार्य चाहिए ठीक ठीक बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी एक रेंजर वाली चाहिए एक ए वन की चाहिए ठीक ठीक है ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक है ठीक है ठीक हम लोग नमस्ते नमस्ते